तोताके राखै छिए तोताके पोसै छिए पालतू जेना चिड़िआँ भेलै तोता ओकरा पिँजरामे दैके पोसल जाए छै ओकरा खाना दै छै टाइम टाइमपर खाना पानि ओकरा सिखाएल जाइ छै कि कि बोलना छै जे आदमी बोलै छै ओ तोतो बोलै लागै छै तोताके खिआबै ले पड़ै छै टाइम टाइमपर तीन टाइम खाइ ले दै छिए पानी दै छिए ओकरा सब बात सिखाबै छिए बोलै ले चलै ले बोलै छै तोता बढ़िआँ लागै छै देखैमे तोतामे रहै छै अथी पिँजरामे रहै छै सभके पुकारै छै ओ नाम पकड़ि पकड़िके पुकारै छै तोता सभके आओर तीनो टाइम जेना आदमी खाइ ले दै छै ओहिनाके तोताके खाइ ले दै छै खाइ छै तोता कभी कभी खोलि दै छै अङ्गनामे बुलै छै तोता बहुत अच्छा जानवर अथी छिए पक्षी छिए देखैमे सुन्दर देखैमे भी सुन्दर लागै छै वएह मैना बाड़िओमे दाना दए दै छिए खाइ ले अङ्गनोमे दै छिए छिटै छिए दाना खाइ छै बुलै छै सब चिड़िआँ आबै छै अङ्गनामे खाइ छै बुलि बुलि खाइ छै देखै छिए उड़ै छै बढ़िआँ लागै छै देखैमे मैना आबै छै कौआ आबै छै हर हर तरहके चिड़िआँ आबै छै बुलै छै अङ्गनामे बढ़िआँ लागै छै देखैमे

हर तरहके चिड़िआँ आबै छै अङ्गनामे बुलै छै खाइ ले दै छिए ओकरा नीलकण्ठ भी देखैमे अच्छा लगता लागै छै नीलकण्ठके तऽ लोक आब तहिआ तऽ प्रणामो करै रहिए आब तऽ कोइ वैल्यूशन नहि छै नीलकण्ठके नीलकण्ठ बहुत अच्छा देखैमे लागै छै हरा रङ्गके रहै छै बहुत अच्छा लागै छै देखैमे कोयलके बोली बहुत मधुर बोली लागै छै देखैमे कोयलके बोली बहुत मधुर लागै छै बोलैमे सुबह सुबह बोलै छै